हमराके खुशी होइ छै जब बढ़िआँ बढ़िआँ खाना खाइ छिए तऽ पूरा पूरा खुशी हो जाइ छै लेकिन ओकरोसँ बड़ो खुशी बहुत प्रकार रऽ खुशी होइ छै जेनाकि आब हमरा भइआ रऽ नौकरी लागि जेतै तऽ हमरो बहुत खुशी होतै बहुत खुशी होतै जइसेकि हमरो पप्पा ज्यादे पइसा कमाबै लगतै तऽ पूरा खुशी होतै लेकिन सबसँ ज्यादे खुशी तऽ तब होतै जब हम सक्सेस हो जेबै जहिआ हमरा नौकरी मिलि जेतै एकदम बढ़िआँवला नौकरी मिलि जेतै तहिआ हमरा सबसँ ज्यादे खुशी होतै ओकरबाद फेरो जे हो गेलै हमरो भाइ नी परीक्षा वरीक्षा दै छै जाहिमे फर्स्ट आबै छै एक नम्बरोपर आबै छै परीक्षामे तऽ हमरा ओकरोसँ खुशी होइ छै मानेकि बहुत प्रकार रऽ हमरा खुशी होइ छै लेकिन दिक्कत तऽ तब होइ छै जब फेल हो जाइ छै जेना हमरा किछु किलासमे समझे नहि आबै छै तब दिक्कत होइ छै लेकिन जब हम समझि जाइ छी जेनाकि मैथ बनेलिए विज्ञान गणित बनेलिए गणित गणितोमे सवाल नहि बनलऽ तऽ पूरा दिक्कत होइ छै लेकिन जब बनि गेलै तऽ एकदम पूरा एकदम खुशी हो जाइ छै मैथमे एकदम सवाल बनि गेलै हमरासँ खुशी हो जाइ छै पूरा एकदम ओकरबाद फेरो विज्ञान जेना समझैमे नहि अएलऽ तऽ पूरा दिक्कत माथो खराब हो जाइ छै लेकिन अगर जँ हमरा विज्ञान समझैमे आबि गेलऽ तऽ पूरा एकदम खुशी होइ छै वाह हमरा तऽ विज्ञान समझि गेलिए इएह ने हमरा पूरा एकदम खुशी होइ छै आओर बाकी जइसँ बहुत प्रकार रऽ जइसे मिठाइ खेलिए खुशी होलै मतलब कि खानासँ भी खुशी होइ छै लेकिन हउवला जे खुशी होइ छै जइसे दिक्कत अएला रऽ बाद जे खुशी होइ छै हउ एकदम मजा आबि जाइ छै एकदम खुशी हो जाइ छै पूरा एकदम मोन खुश हो जाइ छै